मूंखे ॻाइण जो जाम शौक़ु आहे ऐं जॾहिं बि मां ॻाईंदो आहियां त इन ॻाल्हि जो धियानु रखंदो आहियां कि मां थधो पाणी न पीआं खटी थधी शइ न खावां उन जे करे मूंखे सर्दी थी वेंदी आहे मुंहिंजो आवाज़ु ख़राबु थी वेंदो आहे ऐं जॾहिं बि मां ॾिसंदो आहियां कि भाई मुंहिंजो आवाज़ु थोरो ख़राबु थो थिए त मां लूण पाणीअ जूं गुरिड़ियूं कंदो आहियां ऐं हिकिड़ी वाटिका नाले जी गोरी ईंदी आहे उहा खाइण सां बि मुंहिंजो गलो साफ़ु थींदो आहे उन लाइ कोई कंहिंखे नुक़सानु न थींदो आहे उहा आयुर्वेदिक गोरी आहे ऐं पंहिंजो गलो मां हमेशा साफ़ु रखंदो आहियां मां जाम जॾहिं थकिजी पवंदो आहियां ॻाए ॻाए करे पोइ पंहिंजे आवाज़ खे शांती ॾींदो आहियां ऐं चुपि करे सुम्ही पवंदो आहियां ऐं मनु ई मनु गुनगुनाईंदो आहियां जीअं मुंहिंजो गलो बि सुठो रहे ऐं हमेशा तंदुरुस्तु रहे